अॼु मां तव्हां खे सिंधी भाषा विषय थोरो ज्ञान ॾींदसि सिंधी भाषा इहा पाकिस्तान जी प्रांत जी सिंधी सतावर भाषा आहे भारत जी केतिरी भाषा मां थी सिंधी भाषा हिकु वॾो दरिजो ॾिनल आहे पाकिस्तान जेॾी महिल सभु पाकिस्तान सिंध रहंदा हुआ तंहिं महिल सभु ॼणा पकिस्तानी भाषा ने सिंधी भाषा ॻाल्हाईंदा हुआ पाकिस्तानी सिं सि पंहिंजी सिंधी भाषा में ॿियूं अंदरि घणियूं भाषाऊं आहिनि उत्तरादी लाड़ी कच्छी ऊ विचोली ॿियूं एतिरियूं घणियूं ई भाषा आहिनि पंहिंजी सिंधी भाषा में उत्तरादी उत्तरादी भाषा जेकी उत्तर उत्तर उत्तर अने शिकारपुरी जे साईड खां जे आया हुया उन्हनि खे उहे उत्तरादी भाषा ॻाल्हाईंदा हुआ लाड़ी भाषा जेके आहिनि कच्छी अने सिं कच्छी अने दक्षिण दक्षिण दिशा मां थी जेके माण्हू आया हुवा उहे लाड़ी भाषा ॻाल्हाईंदा हुआ सिंधी सिंधी भाषा पंहिंजी मोहन जो दड़ो जी संस्कृति खां भाषा आई आहे हीअं सिंधी भाषा पंहिंजी सभिनि भाषाउनि खां अलाई झूनी भाषा आहे इन भाषा खे पाण वॾो दरिजो मिलंदो आहे अने केतिरी सुठी जॻहियुनि ते माण्हू सिंधी भाषा वापिराईंदा आहिनि सिंधी भाषा में सिंधी भाषा अॼु कल्ह टींह मिलियन खां वधीक बि लो माण्हू सिंधी भाषा ॻाल्हाईंदा आहिनि अने ॿियो इन खां बि ॿियो सिंधी भाषा जो साहित्य बि ॾाढो वॾो आहे सिंधी भाषा अरबी लिपी अने देविनागरी लिपी इन्हनि ॿिनि भाषाउनि जो उपयोगु थींदो आहे हिन अॼु अॼोके ज़माने में सिंधी भाषा जो माण्हू अलाई वधीक उपयोगु कंदा आहिनि अने इन जे अने इन जे अॻियां वधंदा आहिनि सिंधी भाषा जे सिंधी भाषा ईअं सिं भारत यां भारत जे सिंध पाक भारत अने पाकिस्तान जे सिंध ॿोडर खां माण्हू सिंधी भाषा ॻाल्हाईंदा था अचनि सिंधी माण्हू जेडी महिल पकिस्तान अने भारत धार थियो तंहिं महिल जे माण्हू पंहिंजो पंहिंजो घरु पंहिंजो घरु मकान अने सोन पटि सभु छॾे करे भारत आया हुआ अने हिते अची करे पंहिंजी इन धंधो अने धंधो पाणी चालू कयनि अने भार अने ॿिया अॻियां वधनि पाण सिंधी माण्हू अॼु सिंधी अॼु कल्ह सिंधी माण्हू वधीक ने वधीक आहिनि हा पइसा वारा आहिनि अने अनेक घणी रीति न बिज़िनिस धंधो चालू कियो अथनि सिंधी भाषा खे मोहन जो दड़ो जी संस्कृति खां ई आहिनि सिंधी भाषा में अलाई माण्हू अॻियां वधी चुकिया आहिनि